हमें आम लेना है आम के बारे में जानना है कौन सा आम कैसा होता है कितना लेंगे खा ही जो कि ना लेंगे दस किलो पाँच किलो कितना लेंगे अच्छा मतलब जो ना खट्टा हो मतलब खट्टा नहीं होना चाहिए कुछ आम होते हैं खट्टे भी होते हैं और मीठे भी होते हैं तो

अच्छा अच्छा जी और अचार के लिए अच्छा अच्छा कैसे है मतलब उसका रेट क्या होगा कौन कौन आम का क्या रेट है अच्छा दोनों खा भी लेंगे उसी में अचार भी हो जाएगा अच्छा अच्छा उसको कैसे क्या कर मतलब फिर उसको पका ही ले जाते हैं तो लगले थोड़ी ना बच्चे लोग को दे देंगे खाने के लिए

अच्छा